आतां मसालो म्हणजे तुमकां सगल्यांक खबर आसा जेवणाक जी रूच हाडपी मनीस म्हणजे तो एकूच मसालो गरम मसालो म्हणटा तेका आनी सॅपरेट मिर्ची मसालो म्हणजे कितली तुका तिखसाण जाय ते पळयतलो आनी ते हे करपाक तुका मिर्ची सामकी गरजेची गोंयचे जर ते जेवण म्हटले जाल्यार तुका मसालो आनी जर मिर्ची पावडर ना जाल्यार तुका जेवण म्हणटा तें तुका स्वादीक लागत ना आतां गांवांत पयली परंपरा कितें आशिल्ले की लोक पुरुमेत पावसाचो करताले पावसा पयली हाडून दवरप मिरसांगो नाल्यार पयलींचे लोक स्वता लायताले मिरसांगो आनी त्यो सुकोवप आनी तेज्या नंतर मागीर त्यो बारीक हे करून पिठो करून हाडप तेंचो आतां कितें जाला आतां त्यो मिरसांगोय लोकांनी रावपाचें सोडल्या तुका आतां बाजारान सामके सगळें मेळटा पूण तरी सुद्दां आजून गांवचे जे लोक आसात बायलां आसा स्पेशली ती कितें करता पावसा पयली तुका चार किलो म्हण पांच किलो म्हण अश्यो मिरसांगो विकत्यो घेतात म्हापशेचो मिरसांगो म्हण बेडकी मिरसांग म्हण काणकोणची मिरसांग म्हण बाजारान येता तितली ती तरेतरेची तेंगेल्यो त्यो तेंका कश्यो जायो तिखट कितली जाय तांबडो कलर घेतलो येता तशी मिरसांग ती सोदतात आनी तश्यो चार पांच किलो त्यो मिरसांगो घेतात भितरल्यो थोड्यो त्यो सारक्यो सुकोन मागीर ती देट काडून ती मिरसांगेचो पिठो करतात आनी दवरतात तसोच मसालो मसालोय कुटोन कुटोन सगळे सगळे तरेचे खडे मसाले ते भितून घालून तुका ते मसालो तयार करून घेतात